हेल्ल'

औ क'क्राझारनि आङो औ नोंहालाय बबेनिमोन ए ए मानोबामोन ए औ औ औ ए अ औ औ ए अ दा नोङो बे आसाम अइल खाथियावनो मोनसे मेजिक गारि मेजिक गारि थायो बेयावनो फैनानै नोङो गाखोफैनो हागोन गारिखौ आसाम अइल खाथियाव औ मेजिक स्टेन्द दङ बेयाव गाखोफैनांगोन औ सालाखाथियाव थांनाय मोनो ओमफ्राय नङाबा टेम्फुफोरबो लानानै थांनो हागोन आरो नोङो टेम्फुआबो थिथागुरि औ थिनालिसिम खारो बेयो ओमफ्राय नोङो थिथागुरियाव ओंखारनानै बेनिफ्राय टेम्फु आलादा लादेरनो हागोन आरो लानो हागोन बे सालाखाथिसिम थांनाय औ थिथागुरियाव ओंखारनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय आलादा टेम्फु मोनगोन आरो बेयावनो थाखायो टेम्फुआ औ औ गोदान गारि हमनांगौ होनबानो औ दायरेक्ट थांनायबा मेजिकबो दङ ओमफ्राय बास गिदिरबो दङ बास गिदिरजोंबो थांनो हागोन आरो दायरेक्ट थाङोब्ला ओमफ्राय जुदि मोनथाराब्ला नोङो भारा लानानैबो थांनो हागोन आरो बेयावनो टेम्फुआ मेरला थाखायो नालाय

दा लामायाथ' बिरात मोजां सालाखाथि लामाया मोजां औ औ

औ औ औ औ औ दे दे जागोन दे दे